औ दाखालि आं पारसेल माबा लाखिनाया एसे प्रब्लेम जादोंमोनलै तारमाने मा होनो जिनिसानो जिनायसोमोन औ औ औ बेनिखायनो आङो सोंहरफिननो नागिरदों आरो जेनेबा मा होनो बेनि सुबिदाया माबोरै सोलायफिननो हानायनि माबाखौ सोंनो नागिरदोंमोन आङो दंना गैया सोलायफिननो हागोन ना हाया होननानै आङो गस्ला बिहरदोंमोन औ टि सार्ट बेखौथ' मैया लाखिदोंमोन मैया बेलासियाव औ दिनै नायबाय आरो बेयाव नुबाय बुस्थुआ जिनाय गस्लाया बियो सेभेन टुवेन्टिनिमोन औ औ ओं ओमफ्राय सोलायनो हागोन ना हाया ओरैनो बेखौ

एपआ है बे फ्लिपकार्टआनो औ औ औ

ओं ओं अ बुस्थुआ आंनावनो थागोन आरो ने ओं ओं औ औ होनबा आंनावसो सोलिगोन आरो ने खामानिया ने अनलाइन नामा ओं ओं अ बिदि आरोना होनबाथ' आङो बेयाव बे एपआव हाबहैग्रोनांसिगोन दायो होनबा औ औ बेखौबो नायनानै आं बानाय नांसिगोन आरो ने औ आं रिटार्न खालामगोन आरो दायो बेथ' मोजां फैयासैनालाय माबाया बेसादा औ औ आं अर्डार खालामनानै हरनोसै होनबा ने